बड़े मतलब कि अच्छे तरीके कन्नै एन्जॉय करदे साढ़े जेह्डे ग्रांऽ दे बन्दे होंदे जेह्डे़ लोग मतलब कि अच्छे तरीके कन्नै डांस एन्जॉय करदे कुदै पार्टी होई कुदै ब्याह् श्याह् होई जा उद्धर जाइयै मतलब की पूरा रात रात तक उ'नें गाना गाना मतलब की पूरा एन्जॉय करना हर इक बंदा साढ़ा जेह्ड़ा गाने लांदा में बी गाने लांदा जेह्ड़ा सीनियर होंदा पूरी रात नच्चदा जेह्ड़ा ओह् डांसिंग बक्खरी करनी उस गाने बक्खरे लाने मतलब की पूरा फुल एन्जॉय करदे मतलब की जदुं कोई कुसै घर ब्याह् आइया कोई बीर दा ब्याह् आइया कोई कुदै ब्याह् ई अल्ले म्ह्ल्ले कुदै ब्याह् आइया ओह्दे च एन्जॉय करना मतलब कि डांसिंग फुल एन्जॉय करदे ओह् जेह्डे़ लोग होंदे साढ़े ग्रांऽ दे बड़े अच्छे लोग बी हैन बड़े गंदे लोग बी हैन मतलब की एन्जॉय करदे हर इक चीज़ गी मतलब की इंटरस्ट दिंदे